دہلی میں طلباء و طالبات کی تعلیم اور ترقی میں مدد کے لئے مختلف وظائف دستیاب ہیں اسکالر شپ کا مقصد مالی مدد فراہم کرنا اور طلباء کو ان کی جینڈر سے قطع نظر مساوی مواقع فراہم کرنا ہے دہلی میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لئے اسکالر شپ کی کچھ اختیارات یہ ہیں لڑکوں کے لئے میرٹ پر مبنی اسکالر شپ اقتصادی طور پر کمزور طبقہ مطلب ای ڈبلیو ایس اسکالر شپ اقلیتی اسکالر شپ لڑکیوں کے لئے وظائف ڈیلی لاڈلی اسکیم پرگتی اسکالر شپ اسکیم سوکنیا سمرتھی یوجنا اسکالر شپ کی دستیابی اہلیت کے معیار اور درخواست کے عمل وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں انتہائی درست اور تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لئے سرکاری ویب سائٹس تعلیمی اداروں اور اسکالر شپ پورٹلس کو دیکھ سکتے ہیں